हलो मैं कोच कि भूमिका मैंने घर में जो मतलब मोहल्ले में जो क्रिकेट होता था छोटे छोटे बच्चे थे मैं उनको किर्केट सिखाता था सभी लोग मुझे प्यार से कोच अंकल कहते थे मैंने बहउत से बच्चों को किर्केट खेलना सिखाया आज वे कुछ आगे बढ़ गए कुछ क़ाबलियत नहीं पर जान पाए क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी पर जितना मुझे आता था मैंने पूरी कोशिश करी सब लोग मुझसे कह रहे थे कोच अंकल कोच अंकल मैंने बहउत से बच्चों को किर्केट सिखाया लेकिन मैं ख़ुद कभी आगे नहीं बढ़ पका पढ़ सका लेकिन जो बच्चों को मैंने क्रिकेट सिखाया वे काफी आगे बढ़ लेकिन एक मामूली सी छोटे से शहर से था यहाँ पर इतनी पब्लिसिटी नहीं है तो मैं

जो सिखाने वाला कोच वह हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है उसके द्वारा पढ़ाया या सिखाया हुआ बच्चे इतनी आगे पहुँच जाते हैं कि कुछ पूछो हीं नहीं लेकिन फिर वे मुड़ के यही देखते हैं कि सेओ ने क्या सिखाया किस क़ाबिल बनाया उसको कम से कम कि इतना देखना चाहिए कौन किस चीज़ का उनको एटिटयू आ जाता है कि वए भूल ही जाते हैं कि मैंने कहाँ क्या करा क्या नहीं करा लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कम से कम जो आगे बढ़ चुके हैं वए देखें तो बार जिन्होंने सिखाया